हा दादी घणा ॾींहं थिया आहिनि आया कोन आहियो ख़रीदारी करणु नई नई शयूं आयूं अथव बासणनि में ऐं

हा हा हा हा लिखां बराबरि हा हा बराबरि हा बराबरि

बराबरि बराबरि बराबरि

हा

ॿियो इडली सांभर जो सांचो इडली सांभर जो सांचो ऐं मिक्सर बि सुठा सुठा आया अथव जूस ठाहिण लाइ ऐं ॿियूं बि घणई शयूं अथव ॾिसो अची दुकान ते चकलो वेलण अथव हॉट पॉट अथव ऐं नंढा वॾा दॿा अथव हा जग बि सुठा सुठा नई डिजाइन जा अथव हींअर हा हॉट पॉट दॿो ईंदो आहे

तव्हां वॾा नंढा दॿा बि चयो पिए ऐ मोरियो स्टील जो हा उहो बि सुठो मिली वेंदव नंढी साइज़ में खपे न हा सुठो सुठो डिजाइन जो नए मॉडल जो आयल अथव मिली वेंदव

न न वॾो खपे छेणी खपे तव्हां खे कुकर नंढो खपे वॾो खपे कुकर कुकर नंढो खपे वॾो खपे टिनि लीटर जो अच्छा ठीकु ॿ लीटर हिक लीटर बि अथव उहो न

ॿियो हा राइस कुकर बि अथव हा हा हा हा हा हा हा सभु फ़्रेश आइटम अथव असां वटि ऐं हिकदमि वाजिबी रेट ते तव्हां जो बिल ठाहे रखंदासीं सुठे नमूने तव्हां जो सभु रेडी रखंदासीं हा हा हा

हा हा रेट हिकदमि बाज़ारि खां वाजिबी हूंदो असां वटि न न इहो तव्हां जो वहम हूंदो बाज़ारि मां तव्हां पुछंदा न त असांजी अघ खां वधीक ई अघु हूंदव बाजारि में इन करे तव्हां हा हिकदमि वाजिबी अथव

हा हा हा ठाहे था रखूं ऐं बिल बि ठाहे था रखूं फ़ोन करे अची वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे न जय झूलेलाल